हय हांवेन खूब लोकां खातीर जेवण केलां आनी ते ओकेजन म्हळ्यार सत्यनारायणांची पूजा त्या पुजेक एक पन्नाशें लोकांक जेवण करपाक पडटा तशेंच चवथीक एक पंचवीशेंक लोकांक कुटूंबांक जेवण करप पडटा अश्या तरेन हांवेन दोन तीन सणांक मोट्या पद्दतीन जेवण रांदिल्ले आसा